स्टेट ट्रांसपोर्ट जी ख़ासियतु तमामु सुठी आहे हिंदुस्तान में छो त हिंदुस्तान में किफ़ायती ट्रांसपोर्ट आहिनि जंहिंमें ट्रेन रिक्शा कार बस तव्हां यूज़ करे सघंदा आहियो जंहिंजो ख़र्चु तमामु घटि ईंदो आहे बस जी जेको ख़र्चु हूंदो आहे तमामु घटि हूंदो आहे ट्रेन जो ख़र्चु बस खां अञां घटि हूंदो आहे ऐं ऑटो रिक्शा जो ख़र्चु अञां घटि हूंदो आहे हिंदुस्तान में त जेकी स्टेट ट्रांसपोर्ट आहे तमामु सुठी आहे